जय झूलेलाल भईया मां केरल लाइन मां स्नेहा बजाज ती ॻाल्हायांव कटनी मध्य प्रदेश मां मां इन लाइ फोन कई आहे जोकी मूंखे हिकु कैब बुक करिणी हुई मां एडवांस में ई बुक करे रखा मूंखे हिकु कैब बुक करिणी आहे टे ॾींहं पोइ और मंझंदि जे टाइम ते वीह अढ़ाई खनि मूंखे वञिणो आहे सिटी ताईं थोरो इहे कहिड़ो आहे मिशन चौक जे अॻिते थोरो सो त मां सोचो मां पहिले ई बुक करे रखा जो की फालतू में जेको लास्ट में न मिले उहा दिक़त वारो कम थी वेंदो आहे है न त मां सोचियो की इहो कम थी वञे मुंहिंजो इन लाइ मां तव्हांखे फोन कईमांव ती तव्हां मुंहिंजो बुक करे रखो ऑडर इहो है न उन खां पोइ उन जी टिनि ॾींहनि खां पोइ मूंखे अढाई खनि कैब मोकिले रखिजो जिन में मुंहिंजी ॾाढी भलो थींदो और तव्हांजी सर्विसिस जो मां लुप्त ठाहे सघंदमि और मूंखे लोकेशन यादि रखिजो तव्हां मिशन चौक जे थोरो सो अॻिते मुखे वञिणो आहे